یس سر ہیلو یس سر اسامہ موبائل سینٹر سے بول رہے ہیں کیا خدمت کریں آپ کی اوکے سر آئی فون آئی فون فورٹین جو ہے ہمارے پاس آئی فون فورٹین بھی ہے اس کے جو فیچرس اس کے یہ ہیں کہ سکس پوائنٹ ون انچ کا اس کا ڈسپلے پڑے گا اس کا اور جو میگا فکسل بارہ میگا فکسل ہو گیا اس کا ڈبل کیمرہ ہے اور سٹ اپ اس کا بارہ فکسل بارہ میگا فکسل کا ہے اور اس کا فور کے کا ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کی سپوٹڈ اور بھی اس کے فاسٹ چارجنگ ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ڈبل سم ہے سپوٹڈ ہے اس کے اور ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ایٹ جی بی کا اور ٹو ٹو ٹو پوائنٹ دو سو چھپن جی بی کا بھی اس کا وہ ہے اسٹوریج ہے ہمارے پاس اور پانچ سو بارہ جی بی کا بھی اسٹوریج ہے اور آئی فون فورٹین سے بہتر ہمارے پاس آئی فون سکسٹین پرو میکس بھی ہے آئی فون سکسٹین بھی ہے سر کون سا لیں گے آپ سر ہمارے پاس اس سے بہتر ابھی آئی فون سکسٹین یعنی فورٹین سے بہتر ہے یہ آئی فون سکسٹین ہمارے پاس ہے جو اس وقت جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اور لوگوں میں زیادہ جو اس وقت بک رہا ہے وہ آئی فون سکسٹین ہی ہے جو اس وقت سب سے زیادہ بک رہا ہے کیونکہ اس کا جو کیمرہ ہے اس کا اڑتالیس ایم پی کا کیمرہ ہے اور بارہ میگا فکسل کا اس کا فرنٹ کیمرہ ہے اور اس میں جو اس کے جو کیا بیٹری لائف ہے اس کی بیٹری لائف بہت زیادہ ہے تیس گھنٹے تک اس میں تیس لم اس میں چل سکتے ہیں اس میں فاسٹ چارجنگ ہے اور نئے کلر میں بھی ہمارے پاس موجود ہے سر ہمارے پاس سب سے بہترین یہ ہے کہ گولڈن کلر کے بھی ہیں سلول کلر میں بھی ہے ہمارے پاس جی سر اس کی بیٹری لائف پہلے فورٹین سے بہتر ہے فورٹین سے کافی بہتر اس کی بیٹری لائف ہے تو سر کہیے آپ کہیے تو اس کو کر دیں اوکے سر آپ کا آڈر ہم بک کرتے ہیں اور آئی فون آئی فون سکسٹین پرو میکس بلیو ہم آپ کا وہ بک کرتے ہیں جی سر آپ کا ایڈرس پہ ان شاء اللہ پہنچ جائے گا